सर में अज्ज कोला तिन दिन पैह्लें इक कैब बुक कीती दी ही जेह्दे बिच्च अ'ऊ गेआ हा ते ओह्दे बिच्च मेरा जेह्का बैलेट ओह् गुम होई गेआ हा ओह्दे बिच्च रेही गेआ हा ते हून अ'ऊं तुसेंगी एह् आखना चाहन्नां कि तुस अपने ड्रैबरै गी काल करियै एह् मैसेज देओ कि ओह् मेरा जेह्ड़ा बैलेट ते मोबाइल ओह्दे बिच्च रेही गेदा ओह् उत्थै थुआढ़े आफिस च उसी ज'मा करोआई ओड़ै तां कि अ'ऊं उसी थुआढ़े थमां लेई सकां तुस उसी अपने ड्रैबर गी ओह् सेम लोकेट जित्थै अ'ऊं गेदा हा उसी आक्खी छोड़ो कि ओह् थुआढ़े कोल आइयै उसी ज'मा करोआई ओड़ै